हेल्ल' मामोन औ औ औ बेनो औ औ

ओ आरे जोंनाथ' बेबायदि माने गासै कास्ट'मारफोरानो जायो नालाय मोनसे इन्टारनेसनेल बायदि माने बानायग्राफोरा इसे बेलेगनिफ्राय फैनाय बेखायनो इसे मोजां माबा बानायनांगौ गोनां जायो सोरहाबा बिदिनो मोजां नागिरो सोरबा एसे माबा खम माबा होनाय नागिरो बेखायनो माने गासैबो मिलायनानै मिलायनांगौ जानायखाय माने बिदि गोथाव माबा बायदिसिना होनानै बानायनांगौ गोनां जायो अ दे दे माने गासैनाबो हेल्थआ एखे नङा नालाय देहाया एखे नङा नालाय सोरनाबा हायो सोरनाबा हाया माने जों सोरनिखौबा नायनानै सङोबा सोरनियाबा तारमाने जायासै माने बेबायदि क'मफ्लेन फैयो बेनिखायनो गासैखौबो नायनांगौ गोनां जायो बबेथिं जागोन जेनेबा बिदि जायो सोरनिखौबा नायोबा सोरनियाबा जाहैया सोरनिखौबा नायनांगौबा सोरनियावबा माने गोथाव थावाखै बिदि माबा खम फियास खम बा फानलु खम बा स'सआनो गैया बिदि जायो ओंखायनो माने मिलायनानै होनांगौ गोनां जायो

अ दे जोंनाथ' मा जोंना बिदिनो फानखायो माने बिदिनो सिगांनिफ्राय बानायनाय बिदिनो बेलेगा एसे माबा खालामनानै खमाव फान्नोबो हागौ खिन्थु बेलेगा जोंनाव मोजां गोथाव होन्नानै बुङो आरो बेबायदिनो बानायनाया एसे इन्टारनेसनेल माबाजों बानायनाय जानायखाय माने बिदि इसे बारा माबा नांगौ गोनां जायो

ओं ओं दे दे दे जेबो नङा दे औ दे